जय झूलेलाल हिननि कुझु सालनि में त ॾाढी तरक़ी कई आहे सभिनीनि इंटरनेट जीअं चइबो आहे कि हिकु वरदान रूपी आहे छो त उनजे करे जाम सारा माण्हू आहिनि जेके माइयूं आइनि बिल्कुलु घर में वेठियूं आहिनि उन्हनि खे बि हिकिड़ो हाणे मिलियो की पंहिंजी खाधो जेका रोटी पाणी ठाहिनि थियूं उओ बि हाणे इंटरनेट ते विझी करे ऐं हुन मां पैसा कमाए थियूं सघनि ॿियो अञा घणे ई ॼणा पंहिंजो भई जीअं कंहिंखे खिलण जी खिलाइणु जी आदत हूंदी आहे त उहे बि पंहिंजा कॉमेडी वीडियो ठाहिनि था उहे उन्हनि मां बि पैसा कमाइनि था जीअं की आशीष चंचलानि आहिनि उन्हनि बि इन मां ॾाढो सारो सुठो पैसो कमायो मतिलबु कि ॾिठो वञे त हिन में असांखे ॾाढा सारा फ़ाइदा बि आहिनि कमाए बि था सघूं घणा इ ॼणा जेके दुकान न था वठी सघनि उन्हनि जे लाइ बि इहो त ॾाढो सुठो ई आहे जंहिंजे करे भई हितां खां ई उहे घरु वेठे कुर्तियूं शयूं पंहिंजियूं कुझु बि शइ तहां विकिणी सघनि था ऐं हुन मां पैसो कमाए सघनि था उन्हनि खे ॾाढी ॾाढी मतिलबु कीअं की उन्हनि खे सभु कुझु घरु वेठे ई करे सघनि था ऐं दुकान जी ज़रूरत कानि थी पए ॿियों त हिन मां ॾाढा ॿिया बि फ़ाइदा आहिनि जीअं की ॾिठो वञे त बिल अॻिए असां लाइट बिल भरण लाइ केॾी केॾी देरु लाइन में बिहंदा हुआसीं हाणे उहो बिल्कुल बि कान्हे को छो त हिते पाण ऑनलाइन हाणे लइट जो बिल भी भरे था सघूं असां हिते ही सभु कुझु माना थी सघे एतिरो लाइट बिल आहे गैस बिल आहे सभु कुझु ऑनलाइन भरे सघिजे थो टिकेटूं कढाइण लाइ कॾहिं स्टेशन वञिणो पवंदो हुओ लाइन में बिहणो पवंदो हुओ पर हाणे स्टेशन वञण जी बि ज़रूरत न आहे छो त हितां खां ई पाण टिकेटूं बुक करे था सघूं हाणे पाण खे हितां खां ई सभु कुझु टिक़ेटूं बुक थी थियूं सघनि ऐं काफ़ी सारा ब फ़ाइदा आहिनि असांखे हिन मां माना हिते जीअं ॾाढा सारा फ़ाइदा मिली रहिया आहिनि ॿियों त ॾिठो वञे त असांखे घणेई दफ़ा कीअं लॻंदो हुओ कि पैसा केतिरा जमा थिया आहिनि उन लाइ असांखे पासबुक जी ज़रूरत पवंदी हुई वञूं पास बुक कढाए अचूं प्रिंट आउट करायूं तॾहिं ख़बर पए पर हाणे असां खे एस एम एस जे अची था वञनि माना ख़बर पइजी थी वञे कि किथे केतिरो पैसो ख़र्चु थियो केतिरो आहियो ॿियों त अॼु नंढे वॾे हर कंहिंखे माना पैसा नगिदी खणी घुमण जी ज़रूरत ई न आहे भई छो त सभु कुझु तव्हां ऑनलाइन करे था सघो हिकिड़ो फोन खयंव माना बसि थी वियो उनजे अंदरु सभु कुझु अची थो वञे तव्हां उन में ई जिते बि ॾिसो अॼु नंढे वॾे हर हिक जो अकाउंट बैंक में आहे ई आहे ऐं हुननि वटि क्यू आर कोड्स बि आहे छो त हर कंहिंखे सहुलाई थी थे ॿियों त छुटे जी बि न आहे हाणे कोई तकलीफ़ तां ओॾी महिल ई ओॾी महिल उननि खे ओतिरो ई ट्रांसफर करे ता सघो त उहो ॾाढी वॾी मदद आहे ॾाढो सारो जेसि जेॾी महिल खां वठी हीअं भई हिननि कुझु सालनि जे अंदरु इंटरनेट आयो आहे उन खां पोइ ॾाढी ॾाढी मदद थी वई आहे इंटरनेट सभिनीनि खे फाइनेंशियली बि माण्हूनि खे ॾाढी मदद मिली आहे ऐं अॻियां अचण में सभिनी खां वधीक इंटरनेट ॾाढो ॾाढो असांखे सहयोग ॾिनो आहे जय झूलेलाल